चार ॾिसम्बर ॿ हज़ार टे सतावीह अगस्त उणिवीह सौ सतानवें चोॾहं जून ॿ हज़ार पंज ॾह जुलाई ॿ हज़ार छह बारहं मार्च ॿ हज़ार अठ